جی ہاں میرے ساتھ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ مجبوری کی تحت مجھ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا لیکن میں نے ایک ترکیب نکالی کام کے لیے کہ میں اسے کہ میں اس سے اچھی باتیں بتاؤں اور میرے زندگی کے کچھ حال بتاؤں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اچھی طرح بات کرے اچھے سے ملاقات کرے سلام کرے یا وہ سلام نہیں بھی کرے تو میں سلام کر دوں وہ جواب دے دیں جس کی وجہ سے ہماری بات چیت ہونا شروع ہو جائے